کیا ہو کیا ہو گیا ہے بچے کو اور فیور کھانسی ہوتا ہے اس کو آپ دکھائیں ہیں کیا کہیں ڈاکٹر کے پاس ہاں یہ تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے اس کو میرے کلینک پہ لے آئیے ابھی فی الحال آپ نمبر ومبر لگا دیجیے اور میرے کلینک پہ آئیے ہم دکھاتے بتاتے ہیں کیا کیا کھانا نہیں کھانا ہے تب کتنے بجے آئیے گا دس بج چار بجے کیا بولے میرا کلینک ہو گیا مولٰی گنج میں مولٰی گنج جامع مسجد کے پاس آپ کو وہاں پہ آنے کے لیے مولٰی گنج میں آئیے مسجد کے پاس کسی کسی سے پوچھ لیجیے گا ڈاکٹر ارشاد علی کا کلینک کہاں پہ ہے وہ آپ کو بتا دے گا اور میرے کمپاؤنڈر سے آب مل لیجیے گا اس کے بعد آپ میرے کیئر چیمبر میں آئیے گا میں آپ کو بتا دوں گا کیا کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے فی الحال آپ اپنے بچے کو پیراسیٹامال کھلا دیں اور دو تین گھنٹے کا ریسٹ کر دیں اور نہیں ہو رہا تھا کل ہو کر آپ میرے کلینک پہ آئیے کل آئیے گا پیرسیٹامول ہی کھلا دیجیے ارنی ففٹن پلا دیجیے جو کہ سردی وردی میں کام آتا ہے اس سے آپ کا بچے کو آرام مل جائے گا اور ہمارے کلینک پہ آئیے گا تو دیکھ کر اس کے بعد اگر جیسا ہوگا ویسا آپ کا دوا ووا لکھ کر بچے کو دے دیں گے ہاں وہ فیور سے ہوتا ہے اگر بخار اگر رہتا ہے نا تو بچے کو کمزوری کے وجہ سے پیر درد بدن درد کرتا ہے اگر ایک دو دن میں ایک دوا دینے کے بعد جو ہے کہ آپ کھلائیے گا اگر آرام نہیں ملے گا دس پھر آپ پندرہ دن کے اندر میں آ کر ہم سے مل لیجیے گا نہیں نہیں نہیں فی الحال تو آپ کو یہی کھلانا پڑے گا اس کے بعد ہی نا تو پھر دوا چینج کریں گے اگر اثر نہیں کرے گا تو ابھی ہی چینج کر دیں گے تو پھر بچہ کا پھر رییکشن رییکشن ہو جائے گا تو پھر دقت ہے تو آپ کب آ رہے کل ہاں آئیے آپ ہاں ہاں آئیے کل کل آئیے ہمارے کلینک پہ اور آپ کو ہم اور اچھا دوا لکھ دیں گے جو کہ آپ کا بچہ اچھے سے جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاء اللّہ ٹھیک ٹھیک ہے آئیے